اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جسے بولتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ہم بہت پیار سے تہذیب اور بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں بولنے کے لیے تو ہندوستان میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں جیسے ہریانوی پنجاؤ پنجابی گجراتی یوپی لیکن یہ ساری بولیاں آسانی سے کسی کے سمجھ میں نہیں آتیں ان بولیوں کو ضروری سمجھ کر بول بول نہیں پاتا اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جسے ہر کوئی بولنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے کیوںکہ زبان میں اردو زبان میں ایک اپناپن ہے ایک الگ ہی مٹھاس ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے